आं दाख्लै बुधबार बाजाराव हाथुरा बायदोंमोन मोजां होननानै हरदोंमोन नाथाय गाजोल देनायावनो गावहासो उल्था माने देबफिनलायो आरो माने मोजां नङा